गामियारि सुबुंफोरा आयेनारि मावमिनफोराव मोननाय जेंनाफोरानो जाबाय गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा बांद्राय लेखाफोरखौ रोंजोबा दासिमबो बांद्राय जोंनि गामियारि ओनसोला दाबो जों बांसिनानो मोजाङै जौगायाखै बेनि थाखायनो माखासे सरखारनि आयेनफोर फालिनायाव गोबां जेंनाफोर नुजाथियो आरो जोंनि गामियारि सुबुंफोरा जोंनि गामिनि सुबुंफोरा एबा जोंनि गामिनि आयेनयारि आफादफोरा सरखारनि माखासे आयेनफोरखौ फालिजोबनो हाया बेनि थाखायनो जोंनि गामियारि ओनसोलाव आयेनारि मावमिनफोराव माखासे जेंनाफोरा गोबाङ नुजाथियो